बिहारमे निर्वाचित अधिकारी जेना मुख्यमंत्री आ विधानसभाके सदस्य विधानसभके सदस्यके भूमिका अखुनका परिवेशमे हिनकरे भूमिका अहम अछि बिना हिनकर भूमिकाके हम अहाँ एको डेग आगू नहि बढ़ि सकैत छी तऽ एहि समाजमे सबसे बरा खामी इएहा छै जे नीक लोकके हम अहाँ जीताक नहि भेजे छियै

मुख्यमंत्री या विधानसभाके सदस्य एकरे बदौलत हमर अहाँके समाजमे जे छै डेवलपमेंट के काम होइ छै ताहि दुआरे हिनकर योगदान अहम छै चाहे शिक्षा चिकित्सा कला वा कोनो भी चीजमे जा तक ई नहि करथिन हिनके टोटल हिनके ऊपर बनायल छै ई सभ चीज ताहि दुआरे बिहार विधान सभ सदस्य हुनकर भूमिका बहुत पैघ अछि हमर अहाँके समाजके विकास हिनके हाथमे छै आओर समूचे बिहारक विकास तऽ मुख्यमंत्रीके हाथमे छबे करै विधानसभा सदस्य हम्मे अहाँ तऽ हिनके चुनिक भेजे छियै हिनके ऊपर समाजके जिम्मेवारी रहे छै केना समाजक आगू लय जेताह हमर अहाँके समाजमे की मूलभूत समस्या छै ओकरा देखनाइ हुनके काम छै तहि दुआरे हम्मे हम अहाँ नीक सदस्यके चुनिक विधानसभामे भेजब तऽ हामर अहाँके काम भी नीक होयत मुदा आइ काल्हि ई चीज बहुत कठिन छै नीक व्यक्तिके चुननाइ कारण नीक व्यक्तिके राजनीतिसँ अभीके समयमे बहुत दूर रहैया ताहि दुआरे अपन समाजमे एहि लेल बृहत शिक्षाके आवश्यकता छै आओर शिक्षित व्यक्तिके चुनिक अहाँ भेजबै ओ ओ अपन अनुरूप आ समाजके अनुरूप दुनू अनुरूप काज करताह